हाँ हलो बोलिए क्या काम है

तो आप डिजाइन बनवा सकते हैं अच्छा मतलब कलर या डिजाइन मतलब डिजाइन कलर दीजिए ब्लू दीजिए कलर दीजिए ब्लू और या हाईट दीजिएगा मतलब घर का हाईट दीजिएगा ग्यारह साढ़े ग्यारह फ़ीट दीजिएगा ठीक है और नीचे से जो कुर्सी होता है छे फीट दीजिएगा कुर्सी का हाईट ठीक है उसके बाद उसमें आप दीजिएगा कितना कितने घर बनाना है एक है तो उसमें आप दीजिएगा बारह पिलर दीजिएगा बाहर हाँ हाईट दीजिएगा घर का हाईट दीजिएगा वही ग्यारह साढ़े ग्यारह फ़ीट ठीक है उसके बाद उसके बाद आप उसमें कम से कम पिलर दीजिएगा उसमें एक दो मतलब दीजिएगा आप उसमें दस दस बारह बारह पिलर दीजिएगा उसमें ठीक है उससे उससे क्या होगा उससे क्या होगा जो बहुत मतलब इस्ट्राँग होगा और भूकंप से भूकंपरोधक मतलब भूकंप से लड़ेगा ठीक है जी और कुछ पूछना है हाँ हाँ भूकंप के लिए ठीक रहे अच्छा रहेगा और कुछ पूछना है नहीं नहीं एक्स्ट्रा वो रहेगा इसीलिए बोल रहें हैं न कुर्सी छे फ़ीट दीजिएगा और हाईट घर का दीजिएगा साढ़े ग्यारह फ़ीट पे आप बनाइएगा उसके बाद अब उसके बाद उसके ऊपर से तीन फ़ीट पे छत डालिएगा चार पाँच पाँच फीट पाँच इंच ही डालिएगा छत ठीक है पाँच से छ इंच छत डलवाईएगा नहीं कुर्सी दीजिएगा दस इंच ही ठीक है और वो और दीवाल की चौड़ाई दीजिएगा पाँच इंच की दीवाल दीजिएगा ठीक है उसके बाद लिंटल लिंटल भी डलवा लीजिएगा ठीक है लिंटर तो होता ही है ऐसे और उसमें आप टाइल टाइल बीम दीजिएगा ठीक है टाइल हाँ हाँ बालकुनी आगे से बालकुनी दो दिलवा दीजिएगा और सामने से दो गेट रहेगा ही और साइड से भी बालकुनी दिवा दिलवा दीजिएगा जैसे रूम बाई रूम जो होता है ना बालकुनी दिलवा दीजिएगा ठीक है और और कुछ ये ग्रेनाइट फ़र्श पे जो है ना ग्रेनाइट दीजिएगा ठीक है जो कि आपको बेटर होगा ग्रेनाइट टाइल्स जो है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिक़्क़त होगा वो ग्रेनाइट बट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आइए बात करते हैं